शेतां काम म्हणून कशें करप आसता आमी सकाळ फुडें उठोन शेतांक काम करप आसता सकाळी सक गेले जाल्यार तुवें एक चार वरां काम करप शेतांक आनी मागीर घर येवप घरांतलें मागीर जेवण करप शेतान काम करून तें सकाळ फुडें होणपाचें जाल्यार नण्णी काडपाची तें सगळें तें करून चारूत वरां घरां मागीर कामां शेतान काम करप कित्याक मागीर पुरो जाता मागीर घरा येवन मातशें रेस्ट घेवप जिदान दिसा न्हिदप आनी मागीर मातशें रेस्ट घेवन पुरो जाता हें शेतां काम मातशें आनी मागीर सांचें परत शेता वसप आनी शेत रोपणी हें जालें म्हणजे म्हणटगीर थोडीं तूं सायडी भाजी लावपाक शकता तिवूय आपली भाजी पाटण्याचो उदार निर्वा जाता ती विकती हाडपा नाका शेतांक सायडीन जागो आसता ती तूं भाजी करूं शकता आनी सकाळ फुडें उठोन शेतांत गेले जाल्यार आरोग्य बरो उरता पयलीं मनशां पय दुयेंत बी कांयत जायना हाले किया तेंकां सकाळ फुडें काम बरें आंग सगळें होल बॉडी गळटाली आनी सकाळ फुडें हॅल्थाक बरें हॅल्थूय बरें उरतालें आनी तेंका कांयच दुयेंस जायना कांयच रोग जावपाक पावोन आहिलो आनी हांग सगळी बॉडी आमची गळटाले आंग बरें न्ही आनी आरोग्यूय बरें उरताले म्हणून पयलीं दुयेंस बी जावपा पावोन आयली आनी हेल्थूय बरें उरतालें